में इक दिन जम्मू जाना हा ते में गड्डी फगड़नी ही ते गड्डी जेह्ड़ी ही ओह् बस अड्डे दा निकली दी ही ते में केह् कीता में आटो ड्रैवर गी फोन कीता कि में कचैह्री खड़ोते दा ते तुस आई आओ मिकी उत्थें लैने ई ते तुस मिगी इत्थै पजाई ओड़ेओ सैले तालाब तां गड्डी जानी ही नोहाड़ी जम्मू आह्ली ते में उसी फोन कीता ड्रैवर गी ते होएया केह् में जियां मैं कीता घर दा फोन हा ते में जियां निकलना लग्गेआ ते मेरा उत्थैं बड्डा भ्राऽ आई गेआ ते ओह् मिगी आखन लगे अहें आ में तुगी छड्डी आना अग्गें तक ते में मी बेही गेआ उंदे कन्नै ते में जियां घरा दा निकलेआ कचैह्री मेरे घरै कोला थोह्ड़ा पंज दस मेन्ट दा रस्ता हा ते में मी उं'दे कन्नै आई गेआ ते उ'नें केह् कीता मेरे पापू होरें मिगी दुए रस्ते दा लेई गे दुए रस्ते दा ओह् कचैरियै कोला कोई दो सौ मीटर अग्गें पौंदा हा कोई दो सौ त्रै सौ मीटर अग्गें पौंदा हा ते फ्ही में आखेआ चलो कोई गल्ल नि फ्ही में उसी सद्दी लैगा फ्ही मैं फ्ही होएया जिसलै ड्रैवर उत्थै पुज्जी गेआ कचैरियै उन्नै मिगी फोन कीता आक्खा दा सर तुस कुत्थै ओ मैं आखेआ महाराज में ते अग्गें उठी गेदा तुस इक कम्म करो अग्गें आई जाओ में अग्गें आई गेदा फ्ही ड्रैवर ने आखेआ अग्गें कुत्थें फ्ही उ'नें मैं केह् कीता अपना फोन खोह्लियै व्हाट्सअप लोकेशन सेंड कीती फ्ही जाइयै कुदै ओह् उद्धर आए फ्ही उ'नें मिगी उत्थुं दा बठालेया फ्ही अग्गें जाइयै बस कोल मिगी लेइयै गे